जय झूलेलाल असांजी शति सिंधी भाषा अन्य भाषाऊं ऐं संस्कृत सां कई तरीक़े सां प्रभावित आहे सभिनिन खां पहिरों त सिंधी भाषा जो नालो इहो त ख़बर हुजेव त सिंधु नदीअ मां खयों वियो आहे संस्कृत वड सिंधूअ मां यानि की इंडस रिवर इहा हिकु नदी आहे जो अॼु बि पाकिस्तान ऐं भारत जे विच में वहंदी आहे सिंधीअ श सिंधी भाषा जा कई शब्द संस्कृत जी भाषा मां खयां विया आहिनि ऐं हुन में कई ॿी भाषाउनि जा बि शब्द ऐं नया नया अख़र जीअं त ऐरोबिक परशियन उर्दू जहिड़ी भाषाउनि मां यूस कयल आहिनि कई शब्द असांजी सिंधीअ मां सिंधीअ जा संस्कृत ऐं हिंदी भाषा में उपयोगु कया विया आहिनि ऐं सिंधी भाषा में ग्रामैटिकल यानि की सिंधीअ जो ग्रामर जो आहे उहो इंडू आर्यन करे हिकु भाषा आहे हुन जहिड़ो सेम आहे ॿई हिकु जहिड़े ग्रामर में ई हलंदियूं आहिनि सिंधी भाषा कई सेंचुरियूं पुराणनि खां आहिनि ऐं हिन जो बेस ॾाढो ई सालनि खां सालनि जो पुराणो आहे दिलि सिंधी भाषा जी स्क्रिप्ट देवनागरी जे आश ते आहे